खराब शिड़क दी बजह् कन्नै बडे़ सारे लोकें गी मुश्कल औंदी जि'यां कि स्कूल टेैमा उप्पर नेईं पुज्जी पांदे बच्चे ते शिड़क बंद होई जंदी पस्सियां पेई जंदियां पत्थर पेई जंदे केंई बारी लोक बमार जेह्डे़ होंदे न ओह् ग्रां गी बड़ी सारी सुख सुबिधा नेईं होंदी जेहदे कारण ग्रां च मरीज दा लाज नेई होंदा जेल्लै बरसांती उत्थै हां बरसांत होदी जेल्लै उत्थै ते उस बेल्लै सारे रस्ते बंद होई जंदे और हर जगह् पानी पानी गै पानी होंदा ते सारे रस्ते च चिक्कड़ गै चिक्कड़ होई जंदा ते सारे सिडकें पस्सियां पेई जंदियां ते जेह्दे कन्नै गड्डियें दा औन जान बड़ा घट्ट होई जंदा उस बैल्ले साढ़ा जेह्ड़ा ग्रां ऐ उत्थै ओह्दे कोला जेह्ड़ा डिस्ट्रिक हास्पिटल ऐ ओह् बी कोई स्हत्तर ते अस्सी किलोमिटर दूर ऐ हां जेल्लै बरखा लगदी ना उस बेल्लै वमार आदमी बडे़ अस्पताल बिच पुज्जी नेईं पांदा की के इन्ना रस्ता जेह्ड़ा ओह् सारा बंद होई जंदा पस्सियां पेदियां ते रस्ता बंद होई जंदा केईं बारी जागत ओह्ने आह्लियां जनानियां टैम उप्पर नेईं भुज्जी पांदे जेह्दे कारण मां ते बच्चा दोनो केईं बारी रस्ते च गै मुक्की जंदे की के टाइम बिच अस्पताल नेईं भुज्जने कन्नै फ्ही स्कूल आह्ले जेह्डे़ जागत पढ़दे उं'दी पढाई दा नुक्सान होंदा केईं बारी बस्सां बी टैमे उप्पर नेईं चलदियां दिन दियां दो त्रै बस्सां गै चलदियां ते रोड़ जेह्ड़ा सिंगल होने दे कारण बच्चे अपने टैम उप्पर पुज्जी नेईं सकदे स्कूल बच्चे बच्चे गी बडी मुश्कल औंदी जेल्लै ओह् अपने अपने घरे दो दो घैंटे पैदल चली ऐ स्कूल चलियै औंदे जम्मू यूनिवर्सिटी जेह्ड़ी ऐ ओह् ओह् बी बडी दूर ऐ ग्रां कोला जेह्दे कारण बच्चे इन्ना कराया रोज नेईं देई सकदे जेह्दे कारण बडे़ सारे बच्चे अग्गें दी पढ़ाई अपनी छोडी दिंदे ते जेह्डे़ लोके जेह्डे़ लोकें दियां नौकरियां घरै कोला दूर होंदिया ओह् अपना इन्ना कराया नेईं देई सकदे जिस स्हाब कन्नै अजकल मैंह्गाई ऐ जिन्ना जि'यां उ'नें पेसे कमाने नेईं ते जिन्ने उ'नें अद्धे कराए च चली जंदे ऐ एह्दे कारण टीचर बी स्कूल घट्ट गै औंदे जेह्डे़ स्कूल प्हाडे़ं उप्पर उत्थै ते स्कूल जंदे गै नेईं ऐन उत्थै रोड़ तक गै नेईं ऐ केईं बारी टीचर नौकरी छोडी जंदे जेह्दे कन्नै स्कूल ते टीचरें दी बड़ी कमी ऐ स्कूल च ते इसदी बजह् कन्नै बच्चें दी पढ़ाई खराब होंदी उं'दा औन आह्ला समां बी बड़ा खराब होना बच्चें गी कक्ख बी नेईं औंदा होंदा